पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास बीस जुलाई सौ छियानवे चौदह अप्रैल अठारह सौ इक्यानवे बाईस मई उन्नीस सौ सतहत्तर